बच्चे खेती पशुपालन छोटे व्यवसाय और अन्य स्थानीय व्यवसायों में जब वह अपने आसपास के माहौल में ढलते हैं या ऐसा कुछ माहौल मिल रहा है उनको जैसे उनके पापा खेती कर रहे हैं या उनके पापा पशुपालन कर रहे हैं या उनके पापा कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो बच्चे वहाँ पर देखकर सीखते हैं और बच्चों को उनके जो मम्मी पापा होते हैं वह भी उनको बताते हैं कि वैसा होता हैं वैसा होता हैं फ़सल को कब काटी जाती है और फ़सल अगर खराब हो रही तो दवाई कौन सी दवाई छाटनी चाहिए और कितने दिनों में छाटनी चाहिए तो बच्चे जब अपने आसपास के माहौल को देखते हैं तो बच्चे देखकर सीखते हैं जैसे मम्मियाँ खाना बना रही है घर पर तो लड़कियाँ देखती हैं कि हाँ कब मिर्ची डाल रहे हैं कितनी हल्दी डाल रहे हैं कितना नमक डाल रहे हैं और कितनी देर सब्ज़ी बन रही है तो यह चीज़ें जब बच्चे आसपास में देखते हैं तो वह सीखते हैं और यह बच्चे भी सवाल करते हैं कि बताओ कि पशुपालन कैसे करते हैं पशुपालन के लिए दाना कहाँ से लाना होता है पशु को कब पानी पिलाना होता है उनको जो घास होती है वह कब कब डालनी होती है तो यह बच्चे जब देखते हैं तो वह पूछ कर भी सीखते हैं और जो अपने मम्मी पापा है या अड़ोस पड़ोस में कोई है तो उनसे पूछ लेते हैं या उनके कोई दोस्त हैं दोस्त भी बोलता है कि मुझे खेती में जाना है और खेत पर सोयाबीन का समय चल रहा है जैसे तो मुझे सोयाबीन काटना है या सोयाबीन कैसे निकालना है और सोयाबीन से क्या बनता है तो अगर सोयाबीन खेत पर अगर बो रखी है तो सोयाबीन से भी उनके बच्चे बात करते पापा सोयाबीन से क्या बनता है तो उनके पापा बताते हैं कि सोयाबीन से तेल बनता है और इसको भी व्यवसाय कर सकते हैं सोयाबीन से चने की बात लें तो चने से जैसे बेसन बनता है और बेसन से बहुत सारी चीज़ें बनती है जैसे भजिएँ हुए पापड़ भी हुई तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो व्यवसाय चलाने के लिए होती हैं अगर एक बच्चा किसान का है तो खेती करना पशुपालन करना यह चीज़ें सीख जाता है वह देख देखकर या बच्चा कुछ और कुछ कर रहा जैसे मरम्मत का काम आटा चक्की अगर उसके घर पर हैं तो बच्चा देखता है कि हाँ आटा चक्की कैसे चल रही है कितने चाल होने चाहिए कैसे बारीक आटा निकलेगा तो ऐसे बच्चे जब देखते हैं तो वह सीख जाते हैं देख देखकर और इसे दूध डेयरी है तो या कैसे अब उसमें से घी निकालना होता है कैसे दूध की मलाई से मावा बनाया जाता है या कितना लीटर लीटर के बारे में बच्चे जानते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे देखते हैं सीखते हैं या जैसा माहौल है माहौल को देखकर बच्चे सीख रहे है या खेती के बारे में अगर बच्चे खेत पर जा रहे हैं डेली या उनके पापा से साथ में तो वह देखकर बच्चे सीख जाते हैं